जोंनि बर' हारिनि सिनायथि होनोब्ला जोंना फार्स्ट आवनो गान्नायखौ लानोसै आङो गान्नायनि बेलायाव दखना आरो ना जोंनि दखनाया जोंनि हारिनि सिनायथि मोनसे ओमफ्राय जोंनि दखनाजों बेलेक जाथिनिया मोनसेबो मिलाया जोंना एकदम जोंनि बर' हारिनिया एकदम मोनसे एक्सट्रा दंखायो आरो ना बे दखनाखौ आजिकालि जोंनि दखनाखौना गुबुन हारिफ्रा खावनो नागिरबाय गावसिनि होन्नानै खिन्थु बे दखनाया जोंनिसो जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्रायनो आबै आबौनि आबै आबौनिफ्रायनो गालांखानाय आरो ना जोंनि हारिनि सिनायथिखौ आरो जोंना बे बेनि अनागायैबो दङ जोंना दामनाय देनाय दामनाय देनाय संनाय खावनायावबो जोंना मोनसे मोनसे एक्सट्रा एक्सट्रा गावबागाव ट्रेडिसनेल दं आरो न जेरै ओंख्रियावबो नार्जि अमा अनला दाउ अनला मेवाइ बेफोरबायदि आरो ना बे जोंनि हारिनि सिनायथि बेफोरखौ गुबुन जाथिया दासो जों बर' जों बिदिनो गामियाव बिदिनो हारसाफोर बिदिनो थाफैयो आरो ना बिसोरो संना जानो रोंबाय आरो बर'निखौ बर' नि संनाय जानायखौ नुनानै दा हारसाफ्रा गुबुन जाथिफ्रा सोलोंनो हमबाय आरो जोंनि अनला जानाय अनला दाउ जानाय बेफोरखौ जोंहा जेरै जोङो अनलायाव खारै होनानै जायो बिसोरथ' बिदि रोङामोन आरो ना दा बर' बर' गामियाव बिसोरो थाग्रा जाबाय बेफोराव सोलोंबाय आरो बिसोरो खारै होनानै जानो संनो रोंबाय नार्जि नार्जि अमा सबाय दाउ जोंनि ट्रेडिसनेल जानायखौ बिसोरो सोलोंबाय आरो ना सोलोंना खायफाथ' गावसिनि होन्नानै लानो नागिरबावो आरो न गुबुन जाथिफ्रा जोंनि बर'निखौनो जोंनि बर'निखौ खावनो नाजायो गावसिनि होन्नानै आरो जोंनिया कला होनोबा जोंनिया मोसानाय मोसानायाबो जोंनि बागुरुम्बा दङ' खेराय मोसानाय दं बेफोरो एकदम जोंनि एक्सट्रा जोंनि बर'निथार गोदो जोंनि आबै आबौनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोनहा होलांनाय आरो बर'नि सिनायथि खेराय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय जोंना धोरोमावबो धोरोमावबो जोङा खेरायानो आरो जोंनि सिनायथिया खेरायाव माबायदि द्रेस गान्नाय दाहार खुंग्रि दाहार थुंग्रियाव गलायनानै मोसानाय जोंनि बेनो बर' नि एकदम सिनायथि आरो ओमफ्राय जोंनिया माबा हेबनायबो औवाजों होबनाय जोंनि आबै आबौमोनहा हेबनाय हेबो ना माबा खबाय सानद्रि उवाल बानायनाय ओमफ्रायहाय चेयार हेबो ओमफ्राय दानि दानि दिनाव बांद्राय हेब्ला आरो ना गामि ओनसोलाव मालाबा मालाबा बांसिनानो हेबनाय नुला दानिया गोमालांनो हमबाय आरो जोंनि जोंनि माबाफ्रा बर'नि सिनायथिफ्रा गोमालांनो बर'नि हारिमुफ्रा गोमालांनो बेनिफ्रायनो जों दा बेफोरखौ बाहायनांगौ आरोना हेबनायखौ गारनो नाङा सोलोंनानै लानांगौ जोंनि हारिनि माबोरै हेबो माबोरै औवाजों हेबनाय आरोना जोंनि आखायजोंनो हेबनाय जेरै सि दायो जोंना हिन्जाउफ्रा सि दानाय इन्दि सि दानाय बेफोरखौ आरो ना बे जोंनि जों जोंनि हारिनि मोनसे रोखा सिनायथि बे सि दानाय बर' नि दखना आर'नाय जोंनि आर'नाय फालि बेखौ जोंनि बर' हिन्जावफोरा गावनि आखायजोंनो खुन्दुं लुनानै इन्दि खुन्दुं लुनानै दायो आरो ना आंदग बेनो जोंनि सिनायथि